हाँ मैंने अपने विद्यालय के समय में कई समारोह में भाग लिया है जैसे कि मैंने जब छठी कक्षा में था हमारे विद्यालय में वार्षिक समारोह हुआ था उसमें मैंने एक नृत्य में भाग लिया था जो की नृत्य जो था वही युगल नृत्य था हमसे किसी अंग्रेजी गाने पे नृत्य करवाया गया था उसे समारोह में हम जो सभी विद्यार्थी थे उनके माता पिता आए थे इसमें से मैं भी अपने माता पिता को लेके गया था तो उन्होंने भी मेरा नृत्य देखा सभी माता पीताओं ने हमारे समारोह की काफ़ी तारीफ की थी और जो नृत्य था हमने भी काफ़ी अच्छे से हमारा नृत्य किया था और हमने मैंने कई समारोह देखे भी हैं जैसे कि हम सभी के विद्यालयों में जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है तो उसमें से मैंने काफ़ी शिक्षक दिवस का शिक्षक दिवस का समारोह देखा है इसमें से मुझे ग्यारवीं कक्षा में था तो वह समारोह जो था शिक्षक दिवस का और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था और जो मेरे मित्र थे उन्होंने भी उसमें प्ले किया था तो मुझे वह प्ले भी काफ़ी अच्छा लगा था